नमस्ते क्या काम है आपको अच्छा शादी है आपके घर में किसकी सा किसकी शादी है अच्छा लड़की कि शादी है तो कैसे बनवानी है आपको हाँ तो बीडीओ भी बनवाएंगे उसकी अच्छा हाँ तो कितनी तारीख़ को है शादी अच्छा चौबीस पच्चीस में है हाँ कितने बजे से आना है रसम कितने बजे से होगा अच्छा मैम हाँ हाँ तीन चार लोग को भेज देंगे मैम और मैम बताइए आप हल्दी का प्रोग्राम करेंगी हल्दी अच्छा हल्दी महंदी होगी तो एक दिन पह दो दिन ह दो दिन पहले होती है हल्दी अच्छा फिर महंदी होती है उसके बाद तो मेरे आ मेरे लड़के बार बार दौड़कर जाएंगे तो मैम पैसा हम बताएं तीस हज़ार हैं मैम इसके मै अरे यह तो कैसेट भी बनवानी है आपको उसकी क्वाल्टी भी बहुत अच्छी होगी मैम हाँ तीस तीस हज़ार से कम क्या लेंगे उनको भी पाँच तीन चार लोग थे उनको भी देना रहेगा अरे पैसे पैसे कैसे कम कर दें मैम हम हमको नहीं लेना है हमको सबको देना है मैम सुबह से लेकर शाम तक रहेंगे आपके घर में तो उनको भी हमको देना रहेगा हाँ क्वाल्टी भी आपको अच्छी मिलेगी तो आप आप पैसे काम करेंगी तो हमारा फिर नहीं हो पाएगा हमको उन लोगों को भी तो देना है हाँ और आपको कोई दिक़्क़त हो तो बताइए आप अच्छा तिलक में भी आना है तो मैम आपको तीस हज़ार पूरा पूरा पड़ेगा क्योंकि हमको सब सब कुछ हाँ क्योंकि अरे मैम चार लड़के जाते हैं और ड्रोन की व्यवस्था करेंगी मैम एक चला है ड्रोन ऊपर चलता है अरे ड्रोन की व्यवस्था मैम बहुत सही रहेगा उससे उसकी क्वाल्टी बहुत अच्छी रहती है पूरा बैकग्राउन्ड अच्छा आएगा हम्म करवा लीजिए मैम उसमें अस्सी हज़ार पड़ेंगे आपको हाँ अब अस्सी हज़ार से कम अच्छा तो ख़ाली आपको वह वीडियो और तो वह फोटो बनवानी है हाँ अच्छा ठीक है भेज देंगे ठीक नमस्ते नमस्ते